नमस्कार सर एच आर बोल रहे हैं एच आर सर एक्चुअल में थोड़ा वर्क लोड बढ़ रहा है इसलिए ऑफिस में कुछ सिस्टम नीड है तो कृपया आप सिस्टम पूरे करा दें इस्टाफ़ की कमी भी है तो सर प्लीज ध्यान दी कॉम्प्यूटर बढ़वा दीजिए हमारी सिस्टम बढ़वा दीजिए उसमें वाई फाई की स्पीड बढ़ बढ़ जाए ऑनलाइन वर्क ऑनलाइन वर्क जितना ही बढ़ेगा उतना ही वर्क लोड कम पड़ेगा कर्मचारियों पर वर्क भी आपका बढ़ता रहेगा और वही वही है कि स्टाफ थोड़ा बहुत स्टाफ भी बड़वा दीजिए इससे है कि वर्क लोड कम हो और जितने भी सिस्टम हमको चाहियें पेमेंट ऑंन ऑन

चेक चेक दे देंगे एकाउंट एकाउंट पे ही चेक दे देंगे हम कुछ आउटडेटेड चेक दे देंगे आपको एकाउंट से ही आप उससे पेमेंट ले लीजिएगा और हमें आप सिस्टम नीड जो है जितने उतने करवा दीजिए पूरे एप्लीकेशन दें या मेल कर दूँ आपको लगभग हमको दस सिस्टम और चाहियें अब इससे नीचे काम हो नहीं पा रहा है अभी जो स्टाफ हमारे पास एक्सेस भी है थोड़ा बहुत वो भी जब सिस्टम कम है तो एक पर ही करेगा न एक व्यक्ति इसलिए जब तक सिस्टम नहीं बढ़ेंगे तब तक वर्क नहीं बढ़ पाएगा चलिए फिलहाल फिलहाल मैं मेल डाले दे रहा हूँ और आप कृपया कर के सब पर्याप्त समय अपना ले लीजिए लेकिन जल्दी जल्दी प्रयास कर के करवा लीजिए जितना जल्दी कराएंगे उतना हमारा वर्क जल्दी होगा बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट वीक तक आप लगवा दीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस वीक में मैक्सिमम छुट्टियाँ भी हमारी हैं पड़ेंगी तो लोड ज्यादा नहीं रहेगा अगर नेक्स्ट वीक से करा देंगे तो नेक्स्ट वीक में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक जब आप सिस्टम बढ़ाएंगे तो सीट अरेंज कराएंगे सीट तो आपको देनी पड़ेंगी न स सीट नहीं होंगी तो कर्मचारी बैठ के किस पर काम करेगा नहीं तो मेल पर हम जाल जो भी हमें नीड है उसको हम मेल पर आपका डाले दे रहे हैं एमाउंट जो है आप हमे कीलीयर कर दीजिएगा कितना एमाउंट हुआ फाइनल हम उसका चेक दे देंगे आपको ओ ओके थैंक थैंक यू थैंक यू बॉस थैंक यू